हैलो हांजी जनाब तुस शिवनगरा बोला'रदे ना अच्छा अच्छा में फर्टिलाइजेशन दा एक्सपर्ट बोल्ला नां मेरे मेरे कोल दरअसल हैल दी सप्लाई जंदी ना जेह्ड़ी जेह्ड़े थुआढ़े अपने किन्ना बाग ऐ थुआढ़े कोल बूह्टे सेब दे अच्छा अच्छा ते तुस सनाओ मिकी ओह्दे आस्तै दोआई शोआई जेह्की तुसें लैनी है ना ते ओह् तुस मिकी लखाई ओड़ो निं ते में तुसें ई भेज्जी ओड़गा फ्ही की के तुसें ई पता अगर सेब दे बूह्टे ऐसी चीज होंदी इक उ'नें ई अगर अस दोआई शोआई नेईं सु'ट्टचे तां ओ डाक्के निकलदे ते भी तु'सें बेचने कि'यां बड़े मुश्कल औंदी ना जां बूह्टा गै ढेई जंदा जां बूह्टे किश खाई ओड़दे कीड़ा कूड़ा ते ओह् बड़ी साढ़ी साढ़े च दोआई ऐ इक मतलब जि'यां फुल्ल पौंदा ऐ उ'आं गै मतलब तुस सु'ट्टी सकदे उस्सी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा थुआढ़ी जड़ें ई बूह्टा ओह् लग्गै दा ना कीड़ा अच्छा कोई गल्ल निं तां में तुसें ई इक हैल जन ई होना ओह् दोआई तुसें केह् करना बूह्टे चार चबक्खेआं गुड्डना ते ओह् ओह् ओह् बोहाली ओड़ना ते फ्ही ओह् मिट्टियै कन्नै खट्टी ओड़ना इ'यां थोह्ड़ा ते फ्ही उप्परा केह् करना उप्परां इ'यां गोहा होंदा निं थुआढ़े घर ओह् देई ओड़ना उप्परा बूह्टे गी चार चबक्खा ओह्दे कन्नै केह् होना थुआढ़े बूह्टे दी जीह्लां जेह्ड़ियां जड़ां ओह्दियां बड़ियां मजबूत होई जानियां ते कीड़ा शीड़ा नुआढ़े कश औना गै निं माराज कदें बी और बूह्टा खतरनाक होना तुसें ई मतलब डबल फल थ्होई जाना ओह्दा रा हांआं जि'यां तुस मतलब इक दस्स पेटियां कढदे होङन तुस ते बीह् पेटियां कढनियां ओह्दे उप्परा अच्छा होर केह् होर केह् प्राब्लम होआ'रदी थुआढ़े

हां नेईं होर होर सनाओ तुस होर कोई प्राब्लम आवै'रदी बाग च कोई किसै च अच्छा चलो एह् ते चलो दिक्खो आं जनाब एह् ते चलो कुदरत दा खेढ ऐ अस ते एह्दे च कन्नै लग्गी निं सकदे पर इन्ना ऐ जे जि'यां हून बमारियें शमारियां अगर लग्गै करदियां ते इं'दा शा इ'नें चीजें गी बचाई बी सकदे न है ना हून कुदरत दे अग्गें हांजी हांजी सनाओ सनाओ हांजी हां नेईं चलो कोई निं जनाब में तुसे ईं ना ओह् ओह्दे आस्तै कोई दोआई भेजना तुसें पंपै च पानी कोई पंदरां लीटर पानी पाना ते ओह् जिसलै केह् करना जि'यां फल तेआर होंदा ना तुसें ई सेही ऐ जे घोड़ी दा सीजन आई गेआ ओह् शुरू होई पेई लग्गना ता ओह् तुसें दोआई सप्रे करनी ओह्दे उप्पर ठीक ऐ हां हां सप्रे करनी ओह्दे उप्पर ते ओ फ्ही कदें बी निं औग हां इन्नी सारी ऐ में कोई निं तुस तुसें ई में परसों भेज्जी दिन्नां तुस मिकी ऐडरैस्स लखाई ओडेओ निं कल व्हाट्सऐप करी ओडे़ओ ठीक ऐ एह् चलो चंगा फ्ही चंगा जी